मूंखे ड्रॉइंग करण जो इलाही शौक़ु हुयो मां बचपन खां ई इलाही ड्रॉइंग कयी ऐं आख़िरी ताईं जेतिरी बि पढ़ाई कयी हुते कयी ड्रॉइंग कयी ऐं मुंहिंजी ड्रॉइंग सभिनि खे इलाही पसंदि ईंदी हुई मां ॿाहिरि बि वञी करे सभु जीअं ॾिसंदी हुयमि त नई नई ड्रॉइंग सिखंदी वियमि वॾी यूनिवर्सिटी में बि वञी करे मां ड्रॉइंग सिखायी आहे और उन्हनि खे बि मुंहिंजी ड्रॉइंग इलाही पसंदि आई हुई